मैं कई वर्षों तक बागबानी शुरू कर चुकी हूँ और मेरे में जो बागवानी करती हूँ मुझे मेरे परिवार से ये प्रेरित मिली कि तुम बागवानी करो क्योंकि आजकल का जमाना जो आप देख रहे है उन उस जमाने में कोई भी बागवानी करना नहीं चाहता है क्योंकि बागवानी में ज़्यादा लाभ नहीं होता लेकिन अगर कोई बागवानी नहीं करेंगे तो आ क्या ये देश चल पाएगा क्या हम सब खाना खा पाएँगे ऐसे ही कुछ कुछ लोग जो बागबानी करते है और हम लोगों को खाना देते है तो मैं मेरे परिवार से प्रेरित होकर बागवानी में करने की चुनी ही और मेरे बागबानी करने के लिए एक लक्ष्य है जो मैं आपको बताती हूँ कि बागवानी मैं जो बागवानी करती हूँ उस बागवानी में मैं अच्छी मिट्टी का ही व्यवहार करती हूँ उसमें ज़्यादा सार नहीं देती हूँ और ज़्यादा मतलब कीटनाशक जो ज़्यादा ज़्यादा अतिशीघ्र में बढ़ के बढ़ जाए और रंग उसका बिखर जाए ऐसे मैं नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से वो करती हूँ और जो भी हुआ जो भी हुआ जो हम खाते है जिस फलों और जिस सब्जियाँ जो होती है बागबानी वो अगर हम खाते है तो हमारा शरीर सही रहता है हमारा शरीर में कोई रोग नहीं होता इसीलिए मैं बागवानी करती हूँ और मुझे मेरे परिवार भी बहुत सहायता करती है और मैं अगर बागवानी बो देती हूँ वो पानी दे देते है ऐसे ही हम मिलजुल कर बागवानी करते हैं